हम अपने पात्रों को नई नई विशेषताएँ देकर विकसित करते हैं वह विश्वसनीय और दिलचस्प पात्र तैयार करने के लिए हमें बहुत सारी विशिष्ट प्रक्रिया करनी होती हैंं हम उन चीज़ों को देखते और तरासते हैं जो चीज़ें मुझे पसंद हो मैं अपने पात्रों को अपने घर वालों में से ही ढूँढने का कोशिश करती हूँ क्योंकि इससे मुझे मज़ा आता है जब मैं अपने घर वालों के बारे में लिखती हूँ तो उनकी भी मेरे लेखन में अपनी ये जो असली दायित्व है वो समझ में आती है और इससे उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है इसमें इंसानों के बारे में वास्तविक वर्णात्मक बातें भी लिखती हूँ जिससे वे अपने सही चीजों से सच्चाईयों से रूबरू हो सके और उन्हें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिल पाए जो वो अपने बारे में नहीं जान पाते हैं